तुस दिक्खी सकदे ओ कि उधमपुर ते रियासी दी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् प्योर डोगरी ऐ उं'दे च कोई बी कोई बी होर टच नी आंदा लैंग्वेज च भाशा जेह्ड़ी डोगरी ऐ उंदी डोगरी मतलब बड़ी शैल अच्छी डोगरी ऐ प्योर डोगरी ऐ पैह्ले दे जमान्ने च लोग बड़ी शैल डोगरी बोलदे हे लिखदे हे हर कम्म च जेह्ड़ी डोगरी गै डोगरी होंदी ही पर अज्जकल तुस दिक्खी सकने कि डोगरी दा ते बिल्कुल कोई नामोनशान गै खत्म होने पर आ दा क्योंकि अज्जकल दी पीढ़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी कोला इ'न्नी शर्मांदी ना बोलने च ना लिखने कोल अस अज्जकल अपने ञ्यानें गी बी इ'यो सखाने कि तुस डोगरी नी बोलो तुस इंग्लिश बोलो तुस हिन्दी बोलो है ना ते जेह्ड़ी उधमपुर ते रियासी दी डोगरी ऐ ओह् प्योर डोगरी ऐ ओह्दे च कोई बी ओह् नी होई सकदा कोई टच होर टच नी आंदा लैंग्वेज़ दा सिर्फ डोगरी प्योर डोगरी ऐ ते असी साढ़ी बसोली दी तुस गल्ल करो जां कठुआ साइड दी गल्ल करो जम्मू बी प्योर डोगरी गै बोलदे न पर तुस बसोली दी गल्ल करो ते एह्दे च थोह्ड़ा जेह्ड़ा प्हाड़ी टच बी आई जंदा अस थोह्ड़ी प्हाड़ी ते डोगरी मिक्स करियै बोलने ते इस करियै साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी प्योर डोगरी नी होंदी क्योंकि जेह्ड़े पैह्लें दे लोग डोगरी लोग हे पराने ते ओह् बड़ी शैल डोगरी बोलदे हे लिखदे बी ऐ हे ते हर कम्म जेह्ड़ा डोगरी च गै करना ते हून जेह्ड़ी ऐ साढ़ा प्हाड़ी टच आई जाना साढ़ी डोगरी बी घट्ट बोलदे हिन्दी गै ज्यादा बोलनी इंग्लिश बी घट्ट बोलदे गै बोलनी बट हिन्दी गै ज्याद अस उसी ओह् करने होन्ने ते तुस होर चली जाओ पंजाब च चली जाओ उद्धर कठुआ सोरी कठुआ चली जाओ उद्धर बी तुस दिक्खी सकने कि ओह्दे च बी तुस प्हाड़ी थोह्ड़ा मतलब पंजाबी टच आई जंदा ओह् बी थोह्ड़ा प्योर डोगरी नेईं बोलदे ते पैह्लें कठुए दो लोग बी डोगरी बड़ी शैल बोलदे हे लिखदे हे तां हून भाईया डोगरी कोई नी बोलदा नेईं कोई किश हैनी ते बसोली बी डोगरी घट्ट बद्ध गै चलदी ऐ साढ़े थोह्ड़ा प्हाड़ी टच आई जंदा डोगरी ते है नी प्हाड़ी थोह्ड़ी लैंग्वेज आई जंदी ते टच थोह्ड़ा प्हाड़ी ऐ ते अस प्हाड़ी बोली लैन्ने कन्नै डोगरी बी अस इ'यां बोलने में ते डोगरी शैल तरीके कन्नै बोलना होन्ना मिगी पूरी डोगरी आंदी क्योंकि साढ़े ब्रह्म सर जेह्ड़े हे उ'नें सानू सखाई ही डोगरी बोलना लिखना अस बी डोगरी शैल तरीके कन्नै बोलने पर थोह्ड़ा सानू फिर बी प्हाड़ी टच आई जंदा फ्ही क्योंकि साढ़ी फिर अस जम्मे पले इत्थें सानू फिर डोगरी टच प्हाड़ी टच आई जंदा थोह्ड़ा जेहा बाकी तुस उधमपुर चली जाओ प्योर डोगरी बोलना इक वर्ड उ'नें अग्गै पिच्छें नी करना प्योर डोगरी होनी ऐ ओह् ओह्दे च तुस भामें कुसै बंदे कन्नै गल्ल करी लैओ है ना ते तुस रियासी चली जाओ उत्थै बी बड़ी शैल डोगरी बोली जंदी ऐ फिर तुस डोडा आह्ली साइड चली जाओ उत्थें बी डोगरी जेह्ड़ी प्योर नी होंदी थोह्ड़ी कश्मीरी टच आई जंदा हैना ते मतलब डिफ्रैंट डिफ्रैंट आई जंदे थोह्ड़े थोह्ड़े पर जेह्ड़ा उधमपुर रियासी उत्थें प्योर प्योर प्योर प्योर डोगरी ऐ साढ़े बसोली च डोगरी इन्नी खास नी ऐ मतलब घट्ट बद्ध बोलदे कठुआ च बी तुस चली जाओ कठुआ च बी इ'यां इ ऐ है ना अद्धी डोगरी अद्धी हिन्दी मिक्स करियै बोलदे सारे अज्जकल दे बच्चे क्योंकि डोगरी मुकदे जा दी ओह्दा रीज़न ऐ अस अस लोक खुद डोगरी गी खत्म करी जा ने तां फिर अस डोगरी केह् बोली सकने है ना साढ़ी कि मात्तर भाशा ऐ असें इसी बोलने कोला नेईं शरमाना चाहिदा जेह्ड़ी साढ़ी मदर लैंग्वेज ऐ उसी गै अस बोलने कोला शरमान्ने ते फिर साढ़ा है ना होर तुस देश च चली जाओ सारे अपनी अपनी लैंग्वेज गी प्रमोट करदे अग्गें अग्गें बधांदे प्राउड फील करदे कि नेईं अस अपनी लैंग्वेज़ बोला न पर अस डोगरी बोलने लेई बड़े शर्माने कि डोगरी बोला दे डोगरी बोलने कोला नी शरमाना चाहिदा डोगरी बोलो डोगरी बड़ी अच्छी प्यारी लैंग्वेज़ ऐ मिट्ठी डोगरी ऐ इसी बोलना गै चाहिदा